ہاں ایک لائبریری ہے میری کالونی میں جب میں اکثر وزٹ کرتا ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے وہاں کہ جو پر سکون ماحول ہے وہاں جو پڑھنے میں مزہ آتا ہے بسااوقات آپ دس منٹ پڑھنے کے لیے جائیں لیکن اس لائبریری میں جانے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ پڑھ لیتے ہیں آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ اتنی ہے اتنی خوبصورت لائبریری پڑھنے کے لیے بہترین نظم و نسق ہے اور میری ذاتی بھی لائبریری ہے جہاں میں نے اپنی پسندیدہ چند کتابیں خرید رکھی ہیں جو میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں فری ہونے کے بعد میرے خوابوں کی لائبریری جو میں نے سوچی ہے کاش وہ بر آئے تو میری ایک الگ دنیا ہوگی ایک تنہا روم ہوگا ایک میری کتابیں ہوں گی شیلف میں لگی ہوئی وہ الگ دنیا ہوگا پھر تو میری لائبریری ہوگی میں ہوں گا ایک دو دن میں پوری پوری کتابیں ختم کروں گا ان شاء اللہ